जी नमस्ते थोड़ा अपना मेनू लाइए इसमें ये कितने का हे जो शाही पनीर कितने का है और पनीर और इसमें जो क्या है ये मोमोज कितने का है फिर चलो ठीक है आज मेरा जन्मदिन है कुछ दोस्तों को पार्टी देना है तो सोचे चले आएँ यही पर दो दो घंटे का बुक करना है कितना लाऊँ चलिए ठीक है तो उसको डन कर दीजिए चलिए ठीक है दस मिनट समय लगा तो क्या हुआ हम आपका इंतजार कर रहे हैं दस मिनट और नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए आज मेरा जन्मदिन है थोड़ा केक ओक है क्या उसमें अच्छा कितने का केक है कितने के जी का है वो नहीं वो जो पाइनऐप्पल वाला बताइए जे चार सौ वाला है ठीक है तब उसको उसको भी थोड़ा पैक कर देना हाँ वहीं पर कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं उन्हीं के संग कुछ नहीं ठंडे है का कितने का है वो मैंगो वाला और इस्प्राइट कितने का है चलिए ठीक है तो जी इस्प्राइट दे देना दे एक लीटर इस्प्राइट दे देना और एक लीटर कोको कोला पिन है और थोड़े कुछ समोसे हों तो समोसे भी थोड़ा पैक कर देना जी उसको उसमें थोड़ा जल्दी करिएगा थोड़ा और कित कितने पीस है कैसे है पीस ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते सर